میرے مطابق انسان کو پیدل سفر کرنا چاہیے پیدل کا پیدل سفر کرنا انسان کے لیے بہت ضروری ہے انسان کی جسمانی قوت اور دماغی قوت اس سے متاثر ہوتی ہے میرے لیے سب سے اہم خطہ پیدل چلنے کے لیے جنگل ہے جنگل میں آس پاس کے ہری بھری جھاڑیاں پیڑ انسان کی طبیعت کو روشناس کرتے ہیں پیڑوں کا آس پاس ہونا انسان کی طبیعت میں خوشگواری پیدا کرتا ہے پیڑوں سے ملنے والے فائدوں سے ہم سبھی واقف ہیں ان سے ملنے والا آکسیجن اور یہ ان کا ہمارا کاربن ڈائی آکسائڈ آبزرو کرنا دوسری چیز آس پاس کے پولیوشن اور آوازوں جو غیر ضروری آوازیں ہوتی ہیں ان کو اپنے اندر آبزرو کرنا ان کی خاصیت ہے ان سے ملنے والی دوائیاں اور دوسری اشیاء کھانے پینے کی چیزیں ہمارے لیے بہت ضروری ہیں